योग अभ्यास सां मानसिक ऐं भावनात्मिक स्वास्थ्य ते घणाई तर तरह जा प्रभाव पवंदा आहिनि जीअं की मानसिक शांती योग सां मन खे मन ऐं दिमाग़ खे शांती मिलंदी आहे प्रणायाम ऐं ध्यान सां ध्यान जे माध्यम सां तव्हांजे मन जी चिंताऊं ऐं तनाउ घटि थींदा आहिनि योग अभ्यास सां कॉरोटिसल हॉर्मोन जा मात्र मात्राऊं घटि थींदियूं आहिनि जंहिंसां तनाउ घटि थींदी आहे रेगुलल रेगुलर प्रैक्टिस सां पंहिंजे मन खे पंहिंजे मन जी स्थिति सुधिरंदी आहे योग सां पंहिंजे पाण जो शरीर ते मन ऐं अधिक नियनि नियंत्रण मिलंदो आहे ऐं आत्मविश्वास जो वाधारो थींदो आहे योग जे आसन करण करे प्रणायाम ऐं एंदोफ्रेंस रिलीज थींदा आहिनि जेके मून जा अप्लिफिट्स जेके कंदा आहिनि उहो ख़ुशी जे अहसासु ॾियारींदा आहिनि ऐं योग पाण खे भावनाउनि खे सम्झण ऐं उन्हनि ते नियंत्रित करण में मदद कंदो आहे जंहिंखां जंहिंखें भावनामिक भावनात्मक स्थिरता मिलंदी आहे त हिननि सभिनीनि लाभनि सां योग ऐं व्यक्ति खे पंहिंजे आत्म समर्थन ऐं मोनोबल खे मजबूतु करण जी मदद मिलंदी आहे योग सां